हेलौ ए ए दङ

दा स'नायाथ' सारि हाजारनि एसे बारा ए औ दे औ औ दे नों नोंनो माबादि बादि स'ना नांगौ औ दिजेनाथ' नोङो अनेक रोखोमनि मोनगोन नोङो माबादि नांगौ बिखौहाय नोङो मोनगोन ओमफ्राय आरो आं दाथ' जोंनि बर'फोरनि हाबायावथ' जेनेबा फुखुरि जुमका बेबादि होयोना नों नायफैबानो जाबाय औ नोंनो माबादि दिजेनखौ नांगौ माबानानै औ औ दखानालाय थाबाय थायो थानायालाय हाबायालाय माब्लाथो हाबाया माब्ला औ हाबाया माब्ला हाबाया माब्ला औ ए औ औ नोंथ' रेडिमेड रेडिमेड बानायखानायखौथ' नोंथ' लानाय नङा ए औ दे बिदिबा दे